वॉटर स्पोर्ट जशें की पॅराग्लायडींग जॅट स्किटींग वॉटर सर्फींग बनाना बोट रायडींग कायट सर्फींग स्कुबा डायवींग आणी बी बीच वॉलीबॉल मागीर क्रिकेट सायकलींग ट्रॅकींग एन नेचर वॉक्स

कांय किंग टेनीस फिशींग स्टँड आप पॅडल बोटींग एटी वी रायडींग तांबडी सुल्ला वॉटरफॉल वाघेरी मावंटेन ट्रॅक कृष्णापूर काय कायनॉन ट्रॅक